अगला सोआल मेरा एह् ऐ कि सोआल पुच्छे दा कि टूरिजम कि'यां बद्ध दा टूरिजम अगर इक जगाह् दा दुई जगाह् जाना होऐ जि'यां कि अस शिवखोड़ी जाच्चै शिवखोड़ी जाने कन्नै दकानें आह्लें बी फायदा सारें गी फायदा होंदा रिक्शे आह्लें गी गड्डियें आह्लें गी सारें फायदा होंदा ते इ'यां रेह्ड़ियां जि'यां हून बा बाह्बे आह्ली माता चली जाना होऐ उत्थे दकानां इन्नियां लग्गी दियां होंदियां उनें बी फायदा जेह्ड़ा रिक्शे आह्ला लेईयै जा दा उस्सी बी फायदा जेह्के गड्डियें आह्ले जादे उनें बी फायदा होंदा फायदा ते होंदा गै कुते ना कुतै जाना होए ते फायदा होंदा ऐ ते दुकानां जि'यां साढ़े सोआंखे मेला लगदा इत्थें तरह् तरह् दे लोग अपने अपने समान दी ऐगजीबिशन लांदे नम नमैशां लांदे ते ओह्दे कन्नै बी लोग खरीद दे एह्दे कन्नै बी टूरिजम बद्ध दा ते बाह्र दी दुनियां बी आंदी ऐ इत्थें बाह्र दे जि'यां के पंजाब दे साढ़े सोआंखैं बड़े आंदे लोग सोआंखे आह्लै बाबे गी बड़ा मनदे न बाह्र दी दुनियां जैदा जैदा पंजाब दी ऐ दिल्ली दी ऐ ते उदे कन्नै बी बड़ा फायदा होंदा इत्थे दुकानें आह्लें गी बड़ा फायदा होई जंदा ते जैदा दूरा दूरा दे लोग जैदा आंदे न बैश्नो माता बैश्नो माता बी लोग बड़ी उत्थें ते दकानां जिन्नियां बी लग्गी दियां होंदियां सब बड़ा पराफिट होंदा ऐ कि उनै बचारैं आईयै कुत्थे रुट्टी खानी रुट्टी ते उत्थे गै खानी ऐ बैश्नो माता कुतै होचलै च कुतै बी जाना होए ते उत्थें रुट्टी खानी ते बैश्नो माता बी जंदे सोआंखें आह्ली बावे दै बी जंदे जादै लोग बाह्र दे इत्थैं गै औंदे न बुड्डें अमरनाथ जंदे न ओह्बी रजोरी पुंछ कोला अग्गें न उत्थें बी बड़ी दुनियां आंदी ऐ उत्थें बी बुड्डें अमरनाथ उत्थे जाईयै भोले नाथ बुड्डे होई गेदे ते मतलव जमीन दै उप्पर गै बनाए दे उंदे शिवलिंग जेह्ड़ा जमीन दे उप्पर गै ते उत्थे जाने कन्नै बी टूरिजम जेह्ड़ा बड़ा बड़ा बाह्र दी बड़ी दुनिया आंदी ते बैश्नो माता बी आंदी ते जि'यां मचेल बी जाना मचेल बी दूरा दूरा दे लोग लग्गी पेदे न आन पैह्लैं लोग घट्ट आंदे हे हून जि'यां जि'यां लोकें गी पता लग्गा दा ते इ'यां इ'यां बड़े बाह्र दे लोग बी आवा दे नै उत्थे वी पैद्दल जात्तरा होंदी ऐ त्रेई चौबी किलोमीटर पता निं बत्ती किलोमीटर होंदा जां किन्नी होंदी पैद्दल जाना ते इ'यां उत्थें बी हून बड़ी प्रागरैस लग्गी पेदी ऐ होन उत्थे शैल लगी पेदा होन उत्थे वी चण्डी माता दै और जैदा लोग जैदा लोग बैसे बाह्र दे जेह्ड़े न अमरनाथैं बी जंदे न बाह्र दे अस अमरनाथ बी जंदे न इ'यां कश्मीर च बी जंदे न कश्मीर च वी ओह्दी खूबसूरती दिक्खने आस्तै कश्मीर च जंदे डल झील दिक्खन जंदे डल झील जियां सर्दियें दे बिच्च जम्मी जंदी ओह् बी दिक्खन जंदे लोग टूरिजम ओह्दे कन्नै बद्धदा बद्धदा जादै लोग श्रीनगर अमरनाथ बी जंदे ते श्रीनगर बी जंदे श्रीनगर घुम्मन फिरन जंदे ते अमरनाथ भोले शंकर दे दर्शन करन जंदे और जादै लोक अमरनाथैं ते बड़ी गै चढ़ाई चड़ियै जंदे न उत्थें ते मतलव बिमार इंसान निं जाई सकदा उत्थे स्हेई फिजिकली कोई अपना मतलव स्वस्थ इंसान होऐ ते उऐ जाई सकदा इ'यां ते कोई जाई निं सकदा उत्थें बड़ी उच्ची जगाह् ऐ नाले दे कंडै कंडै एह्दै कन्नै बी टूरिजम बड़ा आंदा बाह्र दा ते बड़ा टूरिजम आंदा इध्दर बड़ी दुनियां आंदी ऐ इध्दर बी टूरिजम बद्धा दा एह्दे कन्नै ते उनें लोकें गी फायदा होंदा जेह्ड़े उत्थै बचारे दकानां करा दे नै उनें फायदा होंदा गड्डी आह्लें फायदा होंदा जेह्ड़े एह्ड्डी एह्ड्डी दूरा दे लोग आह्नने इद्धर पस्से बस्सें आह्ले गड्डियें आह्लें उने उनें बी फायदा होंदा जेह्ड़े उत्थें बचारे ओह् पिट्ठू जेह् होंदे उनें बी फायदा होई जंदा सारे गै लोकें फायदा होई जंदा